हलो पर प्रिंसिपल सर दादा मूंखे मुंहिंजी धीउ छोकिरी ली छुटी लाइ खपंदी हुई एप्लीकेशन हा मुंहिंजी मुंहिंजी छोकिरी खे छुटी खपंदी हुई पंजें क्लास में दादा

दादा असांजे घर में शादी आहे न इन लाइ ईअं न करो दादा असांखे ॿाहिरि वञणु ज़रूरी आहे न इ ईअं करो न तव्हां जेकी जेकी जोकी जेकी पढ़ाई हुजेव तव्हां असांखे मोकिले रखो अॻियां जी पढ़ाए छॾींदासीं हुते ई न न द द दादा तव्हां इअं तव्हां इहो पहिरियों दफ़ो आहे मूंखे छुटी ॾेई छॾियोसि मुंहिंजे ॿार जी हू असांखे ख़बरु न न दादा तव्हांखे न न न तव्हांजो नालो न ख़राबु थियणु ॾींदासीं असां पढ़ाई कराए करे मोकिलींदासींसि दादा उहो एक्स्ट्रा टाइम ॾींदासीं असां हुनखे थोरो एक्स्ट्रा टाइम ॾींदासीन हा उहो त तव्हांखे ॾेई छॾींदासीं एप्लीकेशन जॾहिं खपे तव्हांखे मोकिले छॾींदासीं एप्लीकेशन लिखाए करे न न चार ॾींहं खां मथे कान लॻंदा दादा चार ॾींहं खां मथे न न असांखे ख़ुदि खे ख़बरु आहे असांजे ॿार जा एग्जाम आहिनि एग्जाम में ईअं थोरी कंदासींसि हू त आहे न न हू कान छुटणु ॾींदासि दादा पढ़ाई असां पढ़ाई कराए करे मोकिलाईंदासींसि हू हू त आहे

उहो त वेंदी ली आहे हू त न तव्हां तव्हां खां हथ थो जोड़ियां मूंखे चार ॾींहं जी छुटी ॾियो बसि वधीक न खपे असांखे हा हा मो हा दादा चार ॾींहं खां मथे न हा हा हा हा